बर' हारिया भारत हादरनि मोनसे हारि बे हारिया जोंनि भारत हादोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दं बे रायजो जानायाव जोंनि बर' हारिया गावनि आथिङाव गाव गसंनानै सोलिबोदों जेरै दानाय लुनाय आग'र एरनाय बेफोर हाबाफोरा जोंनि बर' हारिया जोबोद आखा फाखा दानाय लुनायाव जेरै जोङो गावनि नांगौ गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना फास्रा गामसा आर'नाइ आरो जोंमग्रा गिदिर बेफोरबायदि जिफोरखौ न'वावनो गावनि इसानावनो दानानै गोदो गोदाय दिहुनोमोन नाथाय दिनै गाबोन बेफोर जिफोरखौ गावनि इसानाव दिहुननायनि बदलै हाथाइनिफ्राय जिखिजाया मानो मोजांबाबो गाज्रिबाबो लाबोनानै बेखौसो बाहायो बेफोर लासै लासैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय गोमालांगासिनो दं भारत हादराव जोंनि बर'नि गेजेरावल' बियो गोमानायखौ जों नुनो मोनाखै जेरै असमिया हारिफोराबो न'वाव दिनै गाबोन दानाय लुनायनिफ्राय गोजानाव थाबाय आर'नाइया जोंनि बर'नि सिनायथि बे आर'नाइखौ जोङो न'वाव दानानै गोदो गोदाय दिहुननानै गानोमोन दावहायाव थांनाय माबा मोनसे गिदिर हाबायाव थांनाय बेफोराव बेखौ बाहायो देरहासाथनायनि मोनसे सिन होननानै साननानै लायो बिनि थाखायनो गोदो गोदायनि आइजोफोरा सोरबा सासेया बबावबा थांदों मानिबा खामानियाव थांदों अब्ला आर'नाइखौ गानहोनानै खुलुमस्रांनानै हगारहरो होनब्ला जिखि खामानि जाया मानो बेफोरो जाफुंसारो होननानै फोथायनाय दङमोन बे एसेबां मोजां बेसेन बरहा आर'नाइखौ दिनै जोंनि बर'आ गावनि बर' आइजोफोरा गावनि सिथ्लायाव थानाय इसान सालिनिफ्राय दिहुनालासिनो हाथाइयाव मिचिनाव दानाय आर'नाइखौसो बाहायो अब्ला जों बे हारिमुवा जोंनिफ्राय मोनसे गोमालांबाय आग'र आखाइफोराबो बर'नि गेजेराव जोबोद मोजां मोजां आग'र दङमोन बेफोर आग'रफोरखौ दिनै जोङो जोंनि बर'नि दख'नायाव गावनो एरैनो जाहोनाव बेफोर आग'रफोरा मिचिनाव दानायाव एसे आलादा महराव ओंखारो आरो मिचिनाव दानायनो लोगो लोगोनो बे आग'रफोरा जोंनि दख'नायावल' ओंखारा लासिनो बेफोरो सारि सुरिदारफोर फिसफ्राव आरो गुबुन गुबुन जि जोम फिसावबो बेफोर आग'रफोरखौ दिनै हाथाइयाव नुनो मोनो बेफोर बिसिबां दुखु नांथाव बाथ्रा जाय आग'रा जोंनि बर'नि सोरजिनाय गोदो गोदायनि आबै आबौफोरा सोरजिनानै गालांदोंमोन बेफोर आग'रफोरा दिनै गोमालांबाय गुबुननि जि जोमावसो ओंखारहैबाय बेफोरखौ साननानै जोंनि बर' हारिफोरा दुखु मोनथाव बेफोरखौ जोङो साननो गोनां बेखौ रैखा खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मोनसे आयदा रायज्लायनाय रावफोराबो दिनै जोंनि बर'फोरा गुबुननि रावफोरखौ रायज्लायनो मोजां मोनो बिनि जाहोनानो जादों जोङो गावनि रावाव जोङो फराया जों जुदि गावनि रावखौ जोङो फरायोमोनब्ला गावनि रावाव जोङो गोसो दंङोमोनब्ला बर' रावावनो जोङो फरायनानै जोंनि रावखौ जोङो अननो रोंगौमोन मोजां मोननो रोंगौमोन बयबो गावनि रावखौ रायज्लायगौमोन दिनै गाबोन लाइमोनफोरा गावनि रावखौ रायज्लायालासिनो हिन्दी इंलिस बा गावनि एरियायाव मा सुबुंफोरा दङ बेफोरजोंसो गोरोबनानै बे बिसिनि रावखौसो जोङो रायजायनानै बिसिनि रावखौ जों जौगाखांनायाव जों मदद होयो बिनि बदलै जुदि जोङो गावनि रावखौ जोंनि एरियायाव ओनसोलफ्राव थानाय सुबुंफोरनो होयोमोनब्ला रायज्लायोमोनबा हाथाइ बाजाराव जोङो जुदि दखानिफोरजोंबो जोङो गलादारफोरजोंबो जोङो जुदि गावनि रावजोंनो रायलायनानै मुवा बेसादखौ बिहैयो रांनि रां फैसानि हिसाबफोरखौबो जोङो जोंनि रावजोंनो जुदि बाहायोमोनब्ला जिखि खामानि मावा जोङो जोंनि रावखौ बाहायोमोनब्ला जोङो जोंनि रावा बुहुमाव गोरलैयैनो गोसारगौमोन नाथाय बिनि बदलै जों दिनै जोंनि रावखौ मोनदोंब्लाबो जोङो नाथाय अफिसावबो जोङो जोंनि रावखौ बाहाया बिनि जाहोनाव अफिसाव दिनै बाहायजायाखै नाथाय जों भारत सरकारा डाइनथि फारियाव जोंनि रावखौ सोनाय लोगो लोगो अफिसावबो बाहायनो थाखाय बिथोन होदोंमोन जोङो बेखौ मोन्दोंमोन नाथाय जों बे मोनखानाय मुवाखौ जोङो दिनै बाहायनो रोङैयाव लासै लासैनो बे रावा दाबो जौगाखाङाखै लासै लासैनो जुदि जों बाहायथाराबा बे रावा गोमानानै थांगोन भारतनि डाइनथि फारियाव मोननाय बे रावा डाइनथि फारियावनो जानानै थागोन नाथाय जोंजों बाहायजानाय नङा गुबुनफोरजों बाहायजानाय नङा जिहेथु जों गावनो बाहाया होनबा गुबुना बोरै बाहायनो बिनि थाखायनो जोङो गावनि रावखौ बाहायनांगौ गुबुनजों जोङो बेखौनो जोंनि रावजोंनो रायज्लायनांगौ अफिसावबाबो जोंनि रावखौै जोङो बाहायनांगौ लिरनायावबो बाहायनांगौ जोङो बेखौनो फरायनो मोनखाबायबा जों बेखौ जौगानायाव नाजानांगौ दिनै गाबोन अनलायनाय सिबिलायनाय बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनिफ्राय जोबोद गोजानाव जालांगासिनो दङ अनलायनाय सिबिलायनायासो जोंनि गोरोबलायनाय खौसेथिखौ लाबोना लाबोयो जागायजेननाय न'निफ्रायनो जोङो गाव जोंनि फिसा फिसौफोरखौ अनलायनाय सिबिलायनायखौ जोङो फोरोंनांगौ गिदिरफोरखौ सिबिनाय उन्दैफोरखौ अननाय बेखौ जोङो फोरोंनांगौ गोदो गोदाय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि आसामनि गुबुन हारिफोराबो अनलायनाय सिबिलायनायनि मोनसे फोरबो फालियोमोन जेरै बैसागु बोथोर बैसागु बोथोराव खुलुमलायनाय सिबिलायनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन बैसागु बोथोराव गामसा फालि होनानै हिन्जावफोरा आइजोफोरा गावनि फिसाइखौ खुलुमो गावनि देरसिनफोरनो मान बावो आरो बिहाव बिखुनजोनो गाननाय जोमनाय होनानै खुलुमनाय सिबिनाय बेफोरो लासैनो गोमालांनो हमदों सिबिलायनाय खुलुमलायनानै अनलायनायखौ जोङो फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंलायनानै जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो हायो नाथाय दिनै गाबोन अनलायनाय सिबिलायनायनिफ्राय गोजानाव थानानै जोंनि लाइमोनफोरा गावनि बिमा बिफा गिदिरफोरखौ मान होनो रोंला बिनि बदलै सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बुनाय बा सोरनिबा सायाव गाज्रि राव बाहायनाय जों बेफोरखौसो नुनो मोनो जोङो दिनै गाबोन बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै गथ' गथाइखौ मोजाङाव लाबोफिननाय बेफोरखौ जोङो नाजानांगौ बेफोर जोंनि अनलायनाय सिबिलायनाय खुलुमलायनाया मोनसे हारिमु बे हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनाया जों बयनिबो बिबान फरायसा लाइमोनफोरा जों गिदिरफोरा फोरोङोब्लासो बेफोरखौ सोलोंगोन दा जों न'खरनिफ्रायनो जोङो जुदि बेफोरखौ फोरोङामोन फोरोङाब्ला गुबुनाव थांनानै जोंनि गथ' गथायफोरा बेफोरखौ बाहायनाय नङा बिनि थाखायनो जों न'वावनो गुदियावनो जोङो गावनि गथ' गथाइफोरखौ सम लायै सम खुलुमनाय सिबिनायफोरखौ जोङो फोरोंनांगौ बाथौसालिफ्राव जों हाबोबा बाथौसालिनिफ्राय ओंखारनाय समाव बिमा बिफा इसोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव बिमा बिफाखौबो खुलुमनांगौ होननाय बाथ्राखौ जों बिसोरनो जुदि फोरोङोब्ला बिसोरो लासै लासैनो सानफा एफा साननांगोन जे बिमा बिफाखौ खुलुमनांगौ गिदिरफोरखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ सिबिनाय खुलुमनायजों जोंहा गोरोबनाय फैयो अनलायनायनाय फैयो बिनि थाखायनो जोङो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया लाइमोनफोरनि गोसोआव सोथारनांगौ अब्लासो जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन गान्नाय जोमनायाव जोङो नुनो मोनो दानाय लुनाया जेरै गोजानाव थांबाय बेबायदिनो जोंनि गान्नाय जोमनायाबो दिनै लासै लासै गुबुन महर लानो हमदों नंगौ जोङो दख'ना गानो हौवाफोरा गामसा गानो न'आवल' गानो बेखौ बे गान्नाय जोमनायखौ जुदि जोङो न'आवल' गानो गुबुनाव जोङो गाना होमबा जोंनि गान्नाय जोमनायखौ सोर नुनो सोर मिथिनो आरो सोर सिनायनो जोङो बहाबा बेरायनो थाङो बे समाव जोङो गावनि गान्नाय जोमनायखौ गाननानै थांनांगौ जोंनि फिसा फिसौफोराबो बेफोरखौ गाननानै थांनांगौ अब्लासो गुबुन हादोराव गुबुन हारिया जोंनि गाननाय जोमनायखौ नुगोन सिनायगोन मिथिगोन मोनसे हारि दङ दख'ना गानग्रा जाय दख'नाया नाखि बेसेबांबा नायनो समायना गाब गोनां जाय दख'नाखौ नुयोब्ला बुहुमनि गासिबबो सुबुङानो गोमोयो गांसेल' जिजोंनो जोङो गाननानै जोंनि फुरा जोंनि आबुं देहाखौ जोङो खोबनो हायो गांसे दख'नायानो जोंनि आबुं देहाखौ खोबनानै समायना खालामनो हायो मोजाङै साननानै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो गुबुन हारिनि गान्नाय जोमनायफोरा गुबुन गुबुन आलादा आलादा रोखोमनि साइटआव गाहायाव गुबुन गोजौवाव गुबुन बेफोरबायदि गानो नाथाय जोंनि दख'नाया ओरैबायदि सोदोमस्रि गोनां सोद्रोम दख'ना जाय दख'नाखौ जों गानोब्लानो जोंनि आबुं देहाया जोङो खोबजायो जाय दख'नाखौ जोङो बयजोंबो बुहुमाव सिनायजादों बे दख'नाया नाथाय दिनै जोंनो लाइमोनफोरा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा लाजिनायनि जाहोनाव दख'नायाबो सिनायजाला गामसायाबो सिनाय जाला बेबायदि आबहावाया नुजाफैबाय जायनि थाखाय दिनै जोंनि हारिमुवा लासै लासै गोमालांनो हमदों दानाय लुनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि जाहोनाबो बेबो मोनसे गान्नाय जोमनायखौबो लासै लासैनो बबेबा ख'नायाव दोनथ'नानै जोंनि आइजोफोराबो लाइमोन सिख्लाफोराबो सुरिडार लंपेन्ट आरो सारि बेफोरबायदिखौ गाननो लाबाय नाथाय बेफोर गुबुन हारिनिखौ जोङो गानोब्ला जोंनि हारिनि हारिमुवा बोरै नुजाथिगोन बबे लामाजों जोंनि गान्नाय जोमनाय जोंनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिनो हागोन मोसानाय मुसुरनाय बेसेबां समायना जोंनि गान्नाय जोमनाय दख'ना फास्रा आर'नाइफोरा गामसाफोरा बेसे समायना बेखौ जुदि जोङो न'आवल' गानोबा फोरबोआवल' गानोबा बेयो लासैनो गोमालांगोन बेयो जोंनि गेजेराव सानसे समाव जोङो नुनो मोननाय नङा जोंनि फैबाय थानाय जोलैफोरा बेफोर मुवाखौ सिनायनो हानाय नङा बिनि थाखायनो जोङो बेफोर गान्नाय जोमनाय गासिबखौबो जोङो फोथांनानै लाखिनानै जोङो बेफोरखौ गाननांगौ जोमनांगौ जेरावखि थाङा जों बेखौ दिन्थिनो नाजानांगौ बेसे जोंनि मावनो गोनां हाबाया गोदो गोदाय एम्फौ फिसिनानै जोंनि बर' हारिफोरा इन्दि खुन्दुं दिहुनोमोन एम्फौ फिसिनानै एम्फौखौ फाननानै रां खामायोमोन इन्दि फिथोबखौ फाननानै रां खामायोमोन एम्फौ फिसिनाया मोनसे जोबोर गिदिर हारिमु दिनै बेफोरखौबो जों नुनो मोना एम्फौखौ जोंनि बर' गामियाव जौसेआव नै जौखोन्दो आइजोफोराल' फिसिनायखौ जों नुनो मोनो एम्फौ फिसिनानै जे जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय न'खर सुङो जोंनि गथ' गथाइखौ फोरोंनाय फोरोंनायफोराव रां खामायो रां खामायनानै जोङो बिसोरनि गान्नाय जोमनायफोरखौ सुफुङो गावनि फिसाइखौ मदद खालामो बिफोरो बेसेबां गिदिर हाबामोन हारिमु सिबिनायजों लोगोसे रांखान्थि खामायनाय बे मोनसे बेसेबां गिदिर हाबा बेफोर हाबाफोरा दिनै नाथाय जोंनि गेजेराव गैला इन्दि एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय बेफोर हाबानिफ्राय गोजानाव थानानै दिनैनि आइजोफोरा उदां बेरायलाबायनाय बहाबा थांनाय गोबां गाज्रि लामाफोराव आगान सुरलांनाय ससियेल मेडियायाव गावखौ देखायनानै गावखौ गुबुननि सिगाङाव गावनि गाज्रि सिनायथिखौ होनाय बेफोरबायदियाव नांथाबनानै थायो बेफोरो जोंनि गेजेराव बेसेबां जेंना लाबोदों बेफोरथ' मोजां मावनाय जायाखै बिनि थाखायनो जोङो एम्फौ एम्फौ फिसिनाय बे मोनसे हारिमुखौ जोङो लाबोफिननांगौ न'खरफ्रामावबो जोेंनि आइजोफोरा सम दिहुननानै जायफोर आइजोफोरा न'खराव थायो बा साख्रि मावा बा साख्रि मावनानैबो सम एसे मोनो बे समफोरखौ एम्फौ फिसिनायाव न'खराव जाय गाहायै फिसियो बेफोरखौ मदद खालामो मोनब्ला जोङो गोदो गोदायनि बे एम्फौ फिसिनाया हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हागौमोन दायो जोङो एम्फौखौ फिसियालासिनो जोङो उदां उदां गिदिङोब्ला जोंनि हारिमु मोनसेयादि गोमालांसिगोन जों बेखौ गोसोखांनोबो हानाय नंला बिनि थाखायनो जोङो एम्फौ फिसिनाय बे हारिमु बर'नि जोबोर गिदिर आरो मोजां बयनिबो गनायजाथाव बे हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ जुलि जानाय बेफोरबायदि हारिमुवाबो दिनै जोंनि गेजेराव माखासे गोमालांनो हमदों जेरै जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय बाथौ सिबियारि गोदोनिफ्रायनो बाथौ सिबियारि सिबिबोदों बे सिबिनायनि गेजेरजों बाथौवारिया हाबायाव जोंहा मोनसे जोबोद गनायजाथाव बयजोंबो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे आसारखान्थि दङमोन बेनो जाबाय हाथासुनि खुरनाय हौवा हिन्जाव सानैजों जिउ जुलि जायोब्ला हाथासुनि खुरनानैसो जिउ जुलि जायोमोन नाथाय बे हाथासुनि खुरनाय हाबाफारिया दिनै गोमालांदों हिन्जाव गोदाना हालदि होआलासिनो अनला ओंख्रि दाउजों संनानै गावनो गावनि आखाइजोंनो ओंखाम खुरो हाथायाव लानानै ओंखाम खुरो हौवा गोदान आरो बिजों लोगोसे बार'लांफा थाफानाय बिनो रायजो राजानि गेजेराव ओंखाम खुरनानै जाहोनाय बे मोनसे जोबोर मोजां जोंहा खान्थि दङमोन हारिमु दङमोन बे खान्थिया दिनै गोमालांबाय बे खान्थिखौ जों दिनै जोबोर खम बाथौवारिया सिबियारिआल' बेखौ दायो बाहायो बांसिनानो डाइनजि जौखोन्दो जोंनि बर'नि हारियाव जोंनि गेजेराव बे हाथासुनि खुरनाय हाबाफारिखौ नागारबाय नाथाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाबो जों बयनिबो बिबान गोथै गारनाय बेलायावबो जोङो नुनो मोनो जोंनि माखासे नेमखान्थि आसारखान्थिफोरखौ नागारनानै दिनै सासे गोथैया जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे सुबुङा जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै गोमालांबाय दिनै गोमालांनायनि सिगाङावजे बियो जोंनि गेजेरावनो दङमोन जोंजोंनो दङमोन जोंजोंनो मावनाय दांनाय संसाराव जेसेबां मावनो गोनां हाबा दङ सुखु दुखु गासिबावबो बाहागो लानानै बे मानसिया थांनानै दङमोन नाथाय बिनि देहानिफ्राय बिनि जिउ सोलेरनिफ्राय बिनि जिउमाया बरग'लांनाय लोगो लोगोनो जों बेखौ नेवसिनाय बायदि जोङो दिनै नुनो मोनबाय गोथै गारनायाबो समाजारि मोनसे जोबोद गिदिर हाबा बे समाजारि बिसांबा गिदिर हाबाखौ जोङो दिनै मोजाङै खुंनायखौ जों नुनो मोना जेरै गोथै थैखांनाय लोगो लोगोनो जोङो गोदो गोदाय जोंनि बर' हारिया गोथैनो जोबथा बेलानि बिदायनि थाखाय बियो मा जानो मोजां मोनो बियो मा जिं मुवाफोरखौ मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो होनानै गोथैजोंनो लोगोसे हरफायोमोन जानाय लोंनायखौ जोङो जोंनि आग्सि आखाइजों दौनानै जों बेखौ बिदाय होयोमोन आग्सि आखाइजों जोंना ओंखाम दौनाय दै दौनायाबो बि मोनसे बर' हारिनि जोबोर गिदिर हारिमुमोन बे हारिमुखौ नाथाय दिनै नागारनो हमबाय आग्सि आखाइजों थैनो ओंखाम दै दौवालासिनो दिनै आगदा आखाइनो आखाइजोंसो दै दौनाय ओंखाम दौनायखौ नुनो मोनो आग्सि आखाइजों दै दौनाय ओंखाम दौनाय जाहोनानो जादों बियो गुबुन मुलुगाव बियो थांबाय जोंनि मोगथां मुलुगनि फ्राय बियो आनज्रायनानै गुबुन मुलुगाव थांबाय बिनि थाखायनो मोगथां मुलुगाव जोङो आग्दा आखाइजों जानाय लोंनाय खामानिखौ जोङो बाहायो नाथाय बे गुबुन मुलुगाव थांनाय लोगो लोगो जों बिनो आग्सि आखाइजोंसो दौवोब्ला आग्सि आखाइजोंसो जों बिनो मुवा बेसादखौ होयोब्ला अब्लासो बियो बेफोर मुवाखौ मोनो मोनजायो होननानै गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं बे फोथायनाय हाबा हाबाफारिखौ बे हा फोथायनाय खान्थि हारिमुखौ नाथाय दिनै गारनानै जोंनि गोबां बर' हारिया आग्दा आखाइजोंनो ओंखाम दौनानै दै दौनानै जोंनि गेजेराव जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाय बे सुबुंनो सुबुंखौ बिदाय होयो बेफोरो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा सानफा एफाजों जुदि जोंनि आसारखान्थिफोरखौ खोमानानै लायोबा आसारखान्थिफोरखौ जोङो नागारोबा फोसाबनायनि मुङाव जों जुदि बेफोरखौ बाहायोब्ला बेबायदि बाहायोब्ला बबे आसारखान्थिया बबे हारिमुवा थांनानै थागोन बेफोरो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जोङो बेफोरखौ साननांगोन जोङो गोथौ साननायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ लाबोफिननो नाजानांगोन दिनै गाबोन जों नुनो मोनबावदों आग्सि आखाइजों दौनायनि बदलै आग्दाजों दौनाय बेथ' सोलायखाबाय आरो बेनि अनगायै सोरबा सोरबाया ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बबेबा मोनफा मोननै धोरोमनि सुबुंफोरा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो थैखांनायनि उनाव जेबो मोनजाया मोनलोङा मानो दौनो मानो हरफानो बिनि लुबैनाय गाननाय जोमनाय मुवा बेसादखौ मानो हरफानो हरनो नाङा दौवा दै दौवा दै मोनलोङा ओंखाम दौवा ओंखाम मोनजाया बियो थैखांनायनि उनावलाय बहा जानो रोंनो बिफोरबायदि बाथ्रा बुङो बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि मोनसे आसारखान्थि जोंनि मोनसे बियो हारिमु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि हारिनिफ्राय जों जुदि बेफोरखौ नागारोबा गुबुन हारिफोरा मालाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखियोबा जोंनि हारियाव माथो मायाथो थाबावगोन बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ लासै लासैनो बयबो सिन्था खालामनानै गोथौ सिन्था खालामनानै जों बेफोरखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन होमब्लासो जोंहा जोंनि हारिया हारिमुजों आसारखान्थिजों गासिबजोंबो बुंफबनानै थागोन अब्लासो जों मोनसे आबुं हारि सोद्रोम गोनां हारि होननानै जों बुहुमाव बयजोंबो सिनाय जागोन बयजोंबो जोङो मिथिजागोन बिनि थाखायनो जों दिनै गासिबबो जोंनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो मोजाङैनो मोजां जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन जानाय लोंनायफोराव जोंनि बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सबाइ सबाइ ओंख्रि सबाइ दाउ ओंख्रि अनला दाउ ओंख्रि नाफाम बाथोन नारजि बेफोरबायदि ओंख्रि थास' बिसं ओंख्रि बेफोरबायदि जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों नाथाय दिनै जोंनि जोंनि बिमा बिफाफोरनि गोरोन्थियाव जाखो ना लाइमोनफोरनि सोलायनायाव जाखो जों बेफोरखौ सानस'नो हाला दिनै जानाय लोंनायाबो लासै लासैनो सोलायनो हमबाय जोंनि बर' हारिफ्रा जोंनि गोदोनि नारजिजों अमा मेजेमजों नारजिजों नाफामजों ना गोरानजों बेफोर बायदि सङोब्ला जाया गुस्थि फेननानै ओंख्रिखौ थेबोलावनो नारथ्रोदनानै थोरसियावनो नाथ्रोदनानै ब्लद ओंखारलाङो थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिफोर सङो बेफोरखौ जानो बायो माइरंजों ओंखामजों ओंख्रिजों एखे बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो आरो बेबायदिनो सबाइ ओंख्रि दाउ ओंख्रि बिफोरबायदिखौ जानो बानानै न'खरनिफ्राय ब्लद थांनानै बेफोरबाय रेस्टुरेन्ट बायदिसिना धाबा रेस्टुरेन्टफ्राव थांनानै ह'टेलफोराव जाहैयो फास्ट फुड जाहैयो फास्ट फुड जानाय लोगो लोगो बिसोरनि देहाफ्राबाबो खहा जासिगोन लोरबां जासिगोन बेरामखौ बुथुमनानै लासिगोन बेरामि जासिगोन गावनि मावनो गोनां हाबाखौ मावनो हानाय नंला

बे गाहाय धोनानो जुदि थिग नङाबा जों मा मावनो हाबावनो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जानाय ओंख्रिफोरा बिसिब्बां देहायारि जोंनि मोजांनि थाखाय बेफोरखौथ' बिसोरो साननोनो हाया जायनि थाखाय बिसोरो बेखौ आंगो खालामनानै लाया जोंनि हारिनि मोनसे हारिमु बियो होननानै साननानै लाया बेबायदि साननानै लानो हायैनि थाखायनो बिसोरो बेखौ जायाबो बिसोरो बिनि थाखायनो बिसोरो बे बेफोरनिफ्राय एरायनानै थायो फिथा सिथाव सावो न'खराव बोथोर लायै बोथोर फोरबो लायै फोरबो बेफोर फिथा सिथाव सौराइ सावनायफोरा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि मोनसे जोबोद गिदिर हारिमु बेफोर हारिमुफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ फिथा सिथाव जेब्ला जोङो सावगोन अब्ला जोङो बेखौ जोंनि बोराइ बुरियाल' जानानै जोङो गावनि फिसा फिसौफोरनो जाहोनो हाया लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो बेखौ जाहोनो हाया बिसोरो जाया फोरबोफोरावबो बेसोरो जाया बेफोरखौ बेफोरनि अनगायै बिसोरो गुबुनाव थांनानै फास्ट फुड जानानै फैसिगोन दिनै जोंनि बेफोर हारिमुवा बिमा बिफा बिबै बिबौ थासान्दियावल'सो बेखौ संनाय खावनाया जासिगोन जेब्लानोनाखि जोंनि लाइमोनफोरा जेब्ला गाव गावनि संसार बानायगोन अब्ला बेफोर फिथा सिथावफोरखौ बिसोरो सावनाय नङा जानायबो नङा दखानाव मोननाय गोरलैयैनो मोननाय बायबानो मोननाय दसेनि समनि गेजेरावनो लाबोनानै जाफैनो हानाय बिफोर मुवाखौ बिसोरो जानो लुबैयो नाथाय बिनि बदलै जे जोङो एसे खस्थ' खालामनानै जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बे बाथ्राखौ बिसोरो साननो हाया गोरलैयैनो जिउ खुंनो लुबैयो गोरलैयैनो जिउ खुंनो थाखाय जोङो गोबां जोङो खस्थ' दुखु खालामनानै जोङो गोरलैयैनो जिउ खुंनो हायो नंगौ जों गोरलैयैनो दुखु खस्थ' गैयालासिनो जिउ खुंनायखौ जोङो खालामनानै लानांगौ बे बाथ्रायाबो नंगौ बिब्दि बुंनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो एरायनानै जोंनि हारिमुखौ जोङो नागारनानै जोङो गोरलै जिउ खांनांगौ बे बाथ्राया गोरोन्थि जोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबाखौ जोङो मावनो नाङा जोंनि हारिमुखौ फोथांनायजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ अराय सम बाहायनोबो नाजानांगौ बेखौ रैखा खालामनाया जोंनि गासिब्बो सुबुंफोरनि बिबान जोंनि दुलाराय भारत हादोरनि जोंनि गासिबो बर' हारिनि बेफोर गासिबबो जोंनि बिबान बेखौनो जोङो अरायसम साननांगोन